जानबर रखै सऽ हमरा सबके जे जमकै हइ यहाँ बड़ा सा हॉस्पिटल नहि हइ डाक्टर साहेब को ओ अथी सरकारी बलामे सरकारी लाभमे ओते यहाँ नहि मिलै हइ आधार कार्ड लऽके जेबै तऽ कीड़ा उड़ाके दबाइ कहीॅं कहीॅं छोटा मोटा जे अथी मिल जाइ ह इ सरकारीबला हँ आ बाँकी जे हइ से बहुतो किसान छथिन जिनका लाभ मिलल हइ हुनका जनकारी होतन हमरा तऽ ओते जनकारी नहि रहै हइ अपने काम कऽ के मजदूरी कऽके होइके चाही जेना होइ हइ काम कऽ कए माल एगो दूगो रखलहुॅं जे जे फुराय जो खो बेसी हमरा आरके उप्पर से तऽ नहिए मिलै हइ लाभ किएकी जनकारी नहि हइ ओत्ते पढ़ल लिखल नहि छी तऽ बहुत पढ़ल लिखल कनी मनी छी आदमी काहाँ जे ओहिपर घुमै छथिन तिनका सबके बहुत जनकारी हन आ हमरा सबके जनकारी ओते नहि हइ आब आधार कार्ड लऽ कऽ जेबै ने कीड़ा उड़ाके दबाइ सरकारीमे ओहिसे मिल जाइ हइ आ पैसा आर जे हइ से खर्चा जे हइ से अपने अपने करय पड़ै हइ अल्लग से ओतऽ गेलहुॅं डाक्टर सऽ तब मवेशी ठीक रहत ध्यान ध्यान रखैक पड़ै हइ बहुत तरह कए सम ई की रहलौं हँ तऽ बिदागरी सब माल कए अय सऽ अयसऽ माल सब छोटियत मे रहत